السلام علیکم میرا نام سفیان ہے اور میں نے حال ہی میں ایک سیکنڈ ہینڈ کار خریدی ہے جو بی این ڈبلیو ایم تھری سیریز ہے اس کار کی رجسٹریشن کے لیے میں نے تمام ضروری دستاویز چار نومبر کو جمع کروا دیے تھے لیکن اب تک مجھے اس رجسٹریشن کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ یا رابطہ نہیں ملا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری رجسٹریشن کی درخواست کے حوالے سے مجھے کوئی اپڈیٹ دیا جائے میری درخواست کا نمبر ون ٹو نائن سیون ہے اور میری ڈیٹیل یہ ہیں خریددار کا نام سفیہ احمد کار کا ماڈل بی اینڈ ڈبلیو ایم تھری سیریز درخواست کی تاریخ چار نومبر میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ میری رجسٹریشن کی درخواست پر جلد سے جلد عمل کرتے ہوئے کوئی بھی اپائے لیا جائے یا اپڈیٹ مکھاہ کی جائے تاکہ میں اپنی گاڑی کے لیگل رجسٹریشن کے لیے آگے بڑھ سکوں